म्हज्या कोतांन म्हापशां आसा हॅास्पिटला भरपूर पूण तुमकां तर जाता पूण कितें तुमकां आं तुमचे नांव कितें तर आनी आनी वय कितलें तुमचें बरें आसा कांय हरकत ना तुमी एक काम करा तुमी तुमका थंय हे मेळटले आजिलॉन येवपाक कितें गाडी नाल्यार हे रिक्षा बिक्षा तें कितें मेळटले तुमका थंय

बरें मागीर तुमच्या घरा कडल्यान हांगा आजिलॉ कडेन सगळ्यो त्यो पय म्हापशाच्यो पय सिटी बशीं हा त्यो आजिलॉ हॅास्पिटला कडल्यानूच वतात म्हूण खंयच्याय बसीन तुमी बसून ताका सांगात की गोवरमेन्टाचे पय डिस्ट्रीक हॅास्पिटल आसा आजिलो म्हुणून थंय तुमका दवरा म्हुणून थंय आयल्या बरोबर भायरूच तुमका एक काउंटर मेळटलो त्या काउंटराचेर थंय एक मनीस आसतलो तो थंय वचून तुमी फोर्मां भरपाची थंय तुमका कितें जाता बिता तें तुमकां विचारतलो त्या प्रमाणे तो फोर्म भरतलो आनी मागीर खंयच्या वॉर्डान वचपाचें खंयच्या नंबरान वचपाचे तो सांगतलो तुमकां तर म्हणजे फक्त जोर आनी हे येता जाल्यार वेगळे इन्स्पेक्शन आनी तुमकां आनी तुमचे तर रक्त तपासपा जाय जाल्यार वेगळे सॅक्शन पूण तुमकां तर तकली दुखता आनी जोर येता अशें आसा जाल्यार म्हज्या कोतान आज तुमी सगळो चॅकअप केल्यार बरो चड वेळ वचचोना एक म्हज्या कोतान अर्दे दीसान तुमचे सगळें सोंपतले पूण एका हातुन सगळें कंप्लीट जातले सो हांव मागता की आज येयात तुमी थंय फोर्म भरात आनी सगळो चॅकअप करात हांवूय थंय डॅाक्टर विजय पंथ म्हणटकीर तुमकां तर कितेंय तुमका तर चुकलें ना जाल्यार आनी कितें तरी जाय नाल्यार आनी कोण जर तुमकां सामके सांगना जाल्यार म्हजे फस्ट फ्लोराचेरुत म्हजें कॅबीन थंय योवन म्हाका मेळा हां बरें तर हां सांगात सांगात सांगात सांगात

हय भरपूर दोतोर आसात भरपूर दोतोर आसात तुमी यात थंय अकरा जायसर पावात हांव तुमका दोतरांची बी सगळ्यांची भेट घालून दितां हां बरें तर हां बरें बरें बरें बरें बरें